साहित्य या कविता या अन्य कलात्मक अभिव्यक्तिमे अगर हम अपन मैथिलीके भाषाके प्रयोग देखल जाए तऽ मैथिलीके अपन एक साहित्य छै अपन एक लिपि छै या हमर सबके जेना मैथिलीके जे ई सब मैथिल ही क्षेत्र छियै या पूर्णियामे या सब छब्बीस तरहके जिला छै हमरा सबके बिहारमे जे कि मैथिल ही बाजल जाइत छै एतुका लगभग आदमी कोनो ने कोनो रूपमे मैथिल ही बाजै छै ओकरा अपन भाषा छै लिपि छै आ हर तरहमे एतऽ बहुत सारा साहित्य मिथिलामे लिखल जाइत छै ओकर भए गेल या फेर ओकरा सबके घरेमे या फेर कोहबरे सबमे लिखल जाय छै मैथिलमे लिखल जाय छै या हमरा सबके शादीएके कार्डमे देखै छियै तऽ मैथिलमे लिखल जाइत छै या शादियेमे सब बाजलो जाय छै आदमी भाषण दै छै या दै छै मैथिलके खास जुड़ाव देखल जाय छै मैथिलमे बाजल बाजै छै या गपे केलक या मार्केटे गेल सब्जिये खरीदलक या कतहुँ दुकानदारेसँ की रेट छह हउ मैथिलके पता चलै छै केतना भीतर तक घुसल छै एहि सब क्षेत्रमे आ मैथिलके कतना जगह जे छै मतलब ई उपयोग भी करै छै एतुका आदमी साहित्यमे बहुत सारा यहाँके कवि भए गेल यऽ आ जेकि मैथिलके ही कविता ई करैए ओकर बाद बहुत सारा लेखक भए जाइए मैथिलीमे लिखैए ठीक छै जेना मानि कऽ चलू एकटा बहुत बड़ा हमर सबके जे छै बहुत बड़ा गुरुदेवके तरह काम करै छै विद्यापतिके रचना किआकि विद्यापति पूरा मैथिलमे सारा चीज लिखलकैए भक्तिके गाना लिखलकैए भगवानके ही पूरा पूरा केलक यऽ तऽ पूरा मैथिलके ही केलक यऽ तऽ ओकरा बहुत बड़ा ओकरे देख देख कऽ बहुत सारा नया नया युवा सब भी आब जे छै लेखकमे निकलल यऽ जे कि मैथिल भाषाके प्रयोग कऽ रहलैए